उतर प्रदेश में कला ऐं शिल्प जे खेत्र में डिजीटल मीडिया वर्चूअल रियलिटी थ्री डी प्रिंटिंग जे जंरिये नईं ऐं भव्य तक्निक जो समावेश थींदो आहे